मेरी पसन्दीदा पार्टी भाजपा ही है मोदी जी ने हमारे हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया है और उनसे एकबार मिलना हम अवश्य चाहेंगे क्योंकि हमारे गाँव में आएँ थोड़ा देखें हमारे गाँव में हम बहुत पीछे हैं अपने गाँव में बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर आएँ और देखें बहुत अच्छा लेकिन उनके आने से हमारे गाँव में बहुत बदलाव आया है अच्छी सड़कें बन गईं लाइन बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे मुख्यमन्त्री भी योगीनाथ जी ने उन्होंने भी बहुत अच्छा काम उन्हीं की देन है कि हमारे गाँव में चौबीसो घण्टा पहले तो लाइट यहाँ पर रहती नहीं थी लेकिन उनके आने से ही लाइट की सुविधा बहुत अच्छी हो गई पानी टन्की भी उन्होंने बिठाई है गाँव गाँव में हर जगह जा जाकर अच्छा काम करवाया है अभी पानी टन्की हमारे गाँव में बैठ रही है जो बहुत अच्छा है अच्छा पानी पीने को भी मिल जाएगा हमलोगों को और यहाँ पर छोटे छोटे मन्दिर उन्दिर का भी बनवा रहे हैं वह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे गाँव में भी इसीलिए मुझे भाजपा सरकार बहुत अच्छी लगी मोदी जी से तो इसीलिए तो मैं मिलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने सबके लिए एक बराबर ही सोचा सबको एक समान राशन भी मिल रहा है पहले तो नहीं मिलता थी लेकिन अब हमलोग को भी राशन उशन सारी चीज़ें मिलती हैं और हर छोटी बड़ी सुविधा भी मिलती है आयुष्मान कार्ड भी बनवाया बहुत कुछ करवाया है गाँव के लिए भी गाँव के लोगों के लिए इस्कूल भी खोले हैं इस्कूल में भी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है बच्चों के लिए भी अच्छी सुविधा भी है स्कूल के लिए और वहाँ पर भी बहुत अच्छा खाने वहाँ पर भी बच्चों के खाने पीने की भी व्यवस्था स्कूल में अच्छी है